आं जुनाद जेनोखि आं फिसिनाय जुनारफोरखौ आंनो जोथोन खालामो लोगोसे आंनि न'नि सुबुंफोराबो मदद होफायो दा बे हिसाबै आं जुनारखौ मोनसे हांसो जुनार हांसोखौहाय फिसिनाय जादों बे हांसोखौहाय फिसिनायावहाय आङो मोनसे फिसा फुख्रि जावदों बे फुख्रिजों लोगोसे माखासे मारु बाहागो दंफायो आरो बे मारु बाहागोनि सेर सेर माखासे दंफांफोर रज'नाय दङ बे दंफांनि सायायावनो हांसोफोरा थायो आरो जखनाखि बिसोरो दैयाव ओंखारगोन बिसोरो दैयाव गेलेयो आरो जखनाखि मारुआव गाखोयो मारुआव गाखोनाय समावहाय बेसोरो गावसोरनि आदारखौ जानो थाखाय आदारखौ होनाय जायो बेखौहाय जोङो साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोंनो खाथियावनो फुख्रि दङ हिसाबै फुख्रियावनो बिसोरो गेलेयो आरो गावसोरनि देहाखौहाय साफा खालामो लोगोसे बिसोरनो माखासे सम लायै सम बिसोरनो मेदिसिन भेक्सिन बा माखासे बेमार आजार जायैनि माखासे मेदिसिन भेतेनारि दक्ट'रजों जगाजग लानानै बिसोरनि दा सोलिनाय बेमारफोरखौ सोंनांगौ आरो बेजों लोगोसे बेमार आजारफ्रा जायैनि थाखाय बिसोरनो रैखाथि होनो हायो एसेनोसै